हमारे यहाँ गुरुओं का बहुत बोलबाला है गुरु वो होता है जो हमें आगे रास्ता दिखाए हमें सही सही रास्ता दिखाए रास्ते तो सारे गुरु दिखाते है लेकिन सही रास्ता वो रास्ता जो हमें अपने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है यहाँ पर ऐसे कई गुरु मिल जाएंगे जो कुछ न कुछ आपको उपदेश देते रहेंगे राय देते रहेंगे लेकिन क्या वो आप के लिए सही है आप अपने जीवन में क्या उसको ढाल कर एक सही मुकाम पा सकते है ऐसा गुरु बहुत कम मिलता है हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे गुरु आए जिन्होंने सही समय पर सही राय दी जिस वजह से आज मैं आपके सामने इस प्रकार से बोल पा रही हूँ बिना गुरु के कोई ज्ञान नही होता है गुरु वो एक देव के समान है देव से बढ़ कर है जो आपको रास्ता दिखता है देव तो हमें बस अपनी मूर्ति में ही दिखते हैं लेकिन उसको सजीवन रूप में अपने जीवित रूप में लाना एक गुरु ही बताता है गुरु सदैव आपको सही रास्ता इसलिए दिखता है क्योंकि वह उसे ज्ञान से वो परिपूर्ण रहता है और वो अपने ज्ञान के द्वारा आपका भी भला चाहता है इसलिए सदैव गुरु का सम्मान करें और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलें लेकिन सदैव ऐसे गुरुओं से बचिए जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं धन्यवाद